ہاں بھائی آپ کو و علیکم السلام ارے بھائی آپ سلینڈر والے ہیں ارے کیا سیوا کر کیجیے گا آپ او جو سلینڈر لیے ہیں ہم اس میں تو ریٹ کم ہم کو معلوم پڑتا ہے ہاں ہم کو تو شک ہوتا ہے جی کہ ہم ہم کو کافی شک ہوتا ہے کہ یہ سلینڈر میں گیس کم ہے ہم یہاں ہاں بولیے بولیے بولیے نا آپ بولیے نہیں ایک دم نہیں پیک ہے سیل پیک ہے جی جی جی تو آپ ہاں ایک دم ہم کو پورا شک ہے آپ اس کو وزن کے اوما کیجیے ہمارے سامنے وزن کیجیے آپ دیکھیے کہ اس میں ہم کو تو وزن کم بجھاتا ہے ہوں جی ہاں ہاں بھائی تو اس کو ہم کو پورا کنفرم ہونا چاہیے نا بھئی میرا میرا تو گیس ہم کو تو پورا شک ہے کہ آپ کے اس میں گیس کم ہے دیکھیے دیکھیے ویسی بات نہیں ہے یہ جو ہے آپ لوگ کی چوری ہوتی ہے آپ لوگ بالکل چوری کئے ہیں آپ کو صحیح سے وزن اگر صحیح سے وزن اس میں اگر وہاں سے کر کے لاتے تو یہاں ہم کو شک شبہ تو پیدا نہیں ہوتا شکریہ ٹھیک ہے شکریہ